असीं गे बैष्णो माता दे गे असीं इ'यां निं गे आपूं नी पर एह् ऐ कि चाची होरें साढ़ी चाची ही उ'नें कोई सुक्खन कीती दी ही अपने मुड़े दी ते ओह् असेंगी लेई गे अपने कन्नै होर बी साढ़ी फैमली दे बड़े जने हे गे असीं बड़े मजे नै इत्थुं दा निकली गे असीं सवेरे गै मज़े मज़े नै गे असीं कटरै रुके फिर अग्गें असें पैदल जातरा बी शैल कीती मज़े नै आस्ता आस्ता करोना टाईम हा डरदे डरदे गै गे असीं करोना दे टैस्ट टुस्ट बी होए साढ़े चलो कोई गल्ल नी माता दी मेह्र कन्नै टैस्ट सारे दे अच्छे आई गे जिन्ने बी जातरी गेदे हे सारे ठीक ठाक चली गे अग्गें असें जंदे जंदे मतलब न्हेरा लग्गी गेआ न्हेरे च असें पूरी जातरा कीती मज़ा लेआ असीं फोटो फाटो खिच्चे माता दे उद्धर जाइयै दर्शन बी पाए अद्ध कवारी दे बी कीते दूए बी सारे उद्धर गे असीं ते बड़ा मज़ा आया असेंगी जाने दा ते बैष्णो माता दे कोई गै ऐ जेह्ड़ा अच्छे दर्शन पाइयै आई सकदा ऐ ते नेईं तां बड़े सारे ऐं कोई अद्धे दर्शन ई होंदे कुसै गी ते असें मजे नै कीते ते भैरो घाटी बी गे उत्थें बी असें दर्शन पाए अच्छा सफर रेहा साढ़ा आंदे होई बी अस मज़े नै रेह् लंगर लुंगर लग्गे दा हा ओह् बी खाद्धा असें ठीक ऐ बैष्णो माता अच्छा लगदा जाना मजा आंदा बड़ा मजा आंदा कि बार बार जाइये ते ठीक ऐ बैष्णो माता दे जाना जाना चाहिदा सारें सारें जाना चाहिदा अच्छी ऐ साढ़ी मतलब जम्मू कश्मीर दी इक बड़ी अच्छी जगह् ऐ तीर्थ स्थान मन्ने दा अच्छा ऐ हां बड़े असें फोटो फाटो बी खिच्चे उद्धर होर बड़ा मज़ा लेआ असें शापिंग शूपिंग कीती समान समून लेआंदा असें सारे गेदे हे घरै गी साढ़ियां दरानियां गेदियां हां जठानियां गेदियां हां चाची बच्चे बुच्चे सब गेदे हे ते बड़ा मजा लेआ असें बैष्णो माता दे ते मन करदा इक बारी होर जाइये दिक्खो होगा किस्मत ते चली जाह्गे दबारा ई बैष्णो माता दा जे होग बुलावा ते जाह्गे असीं जै माता दी